मेरी फैवरट जगह् जेह्ड़ी ऐ जेह्ड़ी ओह् मानसर ऐ क्योंकि उत्थें बड़े सारे क्योंकि बन्दा फोटु वीडियो सब किश बनाई सकदा क्योंकि उत्थै मिकी अच्छा एह् लगदा कि उत्थैं जेह्ड़ी झील ऐ ओह् ब ज़्यादा बड्डी ऐ किश्ती उप्पर बौह्णा मिगी बड़ा शौक ऐ क्योंकि किश्ती उप्पर बौह्णे उप्पर किश्ती बौह्णे उप्पर मिगी बड़ा में खुश होंदा होर उत्थें बन्दा जेह्ड़ी मछलियां जेह्ड़ियां मिगी मछलियां बड़ियां प्यारियां लगदियां में बी रक्खी दियां न घर मेरी बोली ऐ इक छोटी जेही ओह्दे च में मछलियां रक्खी दियां क्योंकि मिकी बड़ियां प्यारियां लगदियां क्योंकि उत्थै मछलियां कि उत्थै बंदे हर इक चीज जेह्ड़ी दिक्खने गी लभदी होर जेह्ड़ी स्हाड़ी में आ जेह्ड़ी शो मतलब जेह्ड़ी मेरी पसंद जेह्ड़ी ओह ऐ कि मैं कोई बाह्र जाना चाह्न्दा क्योंकि मिगी पसन्द ऐ कि जियां जेह्ड़ा बगैरा इंग्लैंड बगैरा जाना चांह्दा मैं क्योंकि मिगी जेह्ड़ा ट्रैना जां स्लीपर पर जेह्ड़ा सफ़र करना बड़ा मज़ा आंदा ऐ ते इस गल्ला मेरी फेवरट जेह्ड़ा जेह्ड़ी मेरी फेवरट जगह मानसर क्योंकि मानसर इकअच्छी झील बी ऐ क्योंकि बड़ा अच्छी जगह् बी शैल ऐ जेह्ड़ी दिक्खने गी बन्दा हर इक जेह्ड़ा विडियो शूट बगैरा फोटू बनाई सकदा उत्थै कोई दिक्कत नी औंदी ऐ